हाँ इस दुनिया में हिंदी भाषा कई प्रकार के हैं कई और कई जगह के लोग कई प्रकार से बोलते भी हैं वही शब्द हम लोग कुछ कहते हैं और कहीं के लोग को बिहारी हैं जैसे मराठी हैं वो लोग कुछ कहते हैं सबका अलग अलग है हिंदी के बोलना और कहना और पढ़ना तरीका सबका अलग अलग है हम लोगों का जो लक्ष्य है आ हम लोग तो अनुभव ये करते हैं कि भाई हिंदी भाषा बहुत ही सरल है और बड़ा ही सुन्दर लगता है बोलने में भी बढ़िया लगता है और देख पढ़ने में भी सुन्दर लगता है हँ आ छे लोग तो जादातर इंग्लिश के प्रयोग करते हैं लेकिन हम लोग तो इंग्लिश के प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग हिंदी ही बोलना बोलते हैं और बोलना जानते हैं और इसको हम पसंद भी करते हैं